क्या पूछना साहब अपनी मेहनत से लगाए हुए पौधे पौधे थोड़े पेड़ जो भी लगाए जाते हैं उनकी की परवरिश करके बच्चों जैसी परवरिश करके ये बड़े होने पर जो देते हैं जो खुशबू छोड़ते हैं वो आनंददायक होते हैं साहब क्या पूछना है साहब अपनी मेहनत का फल हमें मिले और अपनी खुशबूदार फूल मिले फल मिले तो कितना पर कितना आनंदित प्रफुल्ल शरीर होता है कुछ पूछो मत ही साहब कल्पना नहीं कर सकते जो अपनी मेहनत की चीज हो जो उपलब्धि होती है उसमें तो गर्मी कुछ और होती है हम बा गर्व पैदा होता है कि अजी हमने मेहनत करके इनको परवरिश करके इन्हें लगाए तो आज हमें फूल मिल रहें हैं खर खाने को फल मिल रहें अति आनंददायक बहुत अच्छा अच्छा देता है इतना आनंद आता है कि कुछ आनंद की कल्पना नहीं कर शब्द नहीं मिलते साहब अपनी मेहनत का जो हमें फल मिले वो कितना आनंददायक होता है प्रभु क्या पूछना साहब उसमें तो भगवान नजर आते हैं प्रभु अच्छा जय श्री राम